देखा जाए अगर सामुदायिक दृष्टि से देखा जाए तो उन्नीस सौ सैंतालिस के बाद जब हमारा देश विभाजित हुआ था तो उस समय हिन्दू और सिखों में एक सामुदायिक दंगे के रूप में उभरा कुछ लोग विभाजन की वजह से पाकिस्तान में चले गए थे और कुछ लोग भारत में ही रह गए थे जिसकी वजह से क्षेत्र की अदला बदली के कारण हिन्दुओं और सिखों में एक भयंकर दंगा हुआ जिसमें हिंदुओं ने सिखों को काट दिया ढूँढ ढूँढ कर काटा भारत के क्षेत्रों में विभाजन से पहले हर जगह सिखों का बहुत बुरा हाल था वहीं दूसरी तरफ़ देखा जाए तो सिखों ने भी हिंदुओं को बड़ी बुरी तरीके से काटा दंगाई नफ़रत इतना ज़्यादा बढ़ गया था लोग अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी नहीं पहचाना उस समय सिर्फ़ यह देखा जा रहा था कि कौन हिन्दू है और कौन सिख है कौन मुस्लिम है जिसकी वजह से इसका एक भयंकर परिणाम सामने आया भयंकर रक्त पात हुआ जिससे हमारे देश में बहुत बुरा असर पड़ा एक समुदाय हर समुदाय एक दूसरे से डरने लगा छुपने लगा कौन हिन्दू है कौन सी है कौन ईसाई है कौन मुस्लिम है सब छुपते रहे क्योंकि वहाँ सिर्फ़ नाम पूछा जाता था नाम बताओ नाम बताओ अगर मुस्लिम निकला तो ठीक है हिंदू निकला तो काट देते थे सिक्ख निकला तो हिंदू काट देते थे एक भयंकर डर का माहौल पैदा हो गया था जिसकी वजह से इतने दिनों से इसका देखा जाए तो सब एक साथ रहते थे एक देश में ही सारी चीज़ें होती थीं एक परिवार की तरह रहते थे भाईचारे की स्थिति बनी थी अच्छी मगर विभाजन ने सबको तोड़ कर रख दिया विभाजन ने सबको अलग अलग दृष्टि से बाँट कर रख दिया और इसमें उस समय देखा जाए तो कुछ नेता मंत्री विधायक कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने दंगे भड़काने के काम किए थे जिसकी वजह से न चाहते हुए भी ऐसा माहौल पैदा हो गया कि भारत अपने आप में एक बिखरा हुआ भारत लगने लगा अटूट भारत जो आज विभाजन की वजह से हिंदू और और इंडिया और पाकिस्तानी विभाजन की वजह से दोनों अंतर सामुदायिक में विवाद दंगा हुआ जिसकी वजह से इसका इसका निष्कर्ष बहुत ही बुरा निकला एक दूसरे को काट पीट कर नफ़रत की आग को बुझाया नहीं जा सकता नफ़रत बढ़ता गया हिंदू मुस्लिम सिक्ख सब एक दूसरे में लड़ते रहे और भारत का परिणाम ऐसा हुआ कि इसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और इसका एक पुराना इतिहास भी रहा है जो इस प्रकार है